دیکھیے تکنیکی کہا جاتا ہے ایجاد کو اور ایجاد لفظ افعال کا مصدر ہے ای آجد یوجد ایجادا کے معنی آتا ہے کسی چیز کو بغیر نمونے کے پیدا کرنا تو اب ظاہر سی بات ہے جس شخص نے موبائل کو بنایا ہوگا سب سے پہلے یا اسی طرح لیپ ٹاپ کو کمپوٹر کو اسی طرح اور جتنے بھی دیگر اشیاء ہیں ان جیسے تو انہوں نے اس کو پہلے پیدا کیا اس کو بنایا تو نمونہ بولا جاتا ہے ایک ایسی چیز کو پیدا کرنا جو اس سے پہلے نہیں تھی ظاہر سی بات ہے اسی کو بولا جاتا ہے تکنیکی تو ان میں جب کوئی خرابی اور کوئی خرابیاں مشکلات اور پریشانیاں لاحق ہوتی ہے طاری ہوتی ہے تو ہم ان کی اس طرح مدد کرتے ہیں یا تو ہم ہم اس کے اس کو ٹھیک کرنے میں ہمارا نمایاں کردار رہتا ہے یعنی ہم اسے ٹھیک کرتے ہیں یا اسی طرح ہمارے جان پہچان میں جو لوگ ہوتے ہیں یا اس سے میرا کوئی تعلق سمبندھ واسطہ رہتا ہے تو ہم اس شخص کو یعنی جس کا یہ خراب ہوا ہے جس کی یہ چیز یا جس کا یہ سامان خراب ہوا ہے تو ہم اسے لے کر جاتے ہیں تاکہ اس کا کام اس کا وہ ٹھیک ہو سکے اور جس کی بنیاد پر وہ اسے اس سے کام لے سکے مدد فراہم کر سکے اور اس کے لئے سہولت کو وہ سامان ہو جائے اسی طرح اسی طرح وہ جو ہے فر جائے اپنے سامان کو لے کر وہاں اسے ٹھیک کرائے اسے پایۂ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرے